हेलौ नोंथांनाव साइकेल मोनगोन नामा होमबा

रेटफ्रा

होमबा आंनो फाइब थाउजेन्डनिखौ मोनबा सानदां

बेयो माबादि जागोन दा पटक हरबानो जाबाय मानसिफ्रा बेखौ माबा बायदों नामा ए होनबा मोजां जागोनदां ना होनबा आं बेखौनो बायनाया साबसिन जागोनदां ना ए आङो बेखौनो बायनोसैदांलै होमबा

आं होमबा अर्दार खालामनोसै नोंथांनाव नोंथाङा बबेसिम लाबोनो हागोन न'सिम लाबोनानै होफैनांगोन हो मोजां नङाबा साइकेला सालायनानै मोजां मोनाबा होमबा आं दा अर्दार खालामनोसै आङो नोंथाङा साननैसोनि गेजेराव लाबोनानै होफैनांगोन ए होमबा लाबोबानो जाबाय नोंथाङा लाबोनानै सालायनानै मोजां मोनाबा हरफिनगोन दै दे होमबा दा लाबोबानो जाबाय औ दे